جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سنگنگ ایک آرٹ ہے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی مطلب سنگنگ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی گئی ہوتی ہے ہر کوئی کر سکتا ہے بٹ مگر ہر کسی کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے جب کھڑے ہو جاتے ہے اسٹیج میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے کہ مطلب ہم کیسے دکھ رہے ہیں کیسے ہم فٹ ہیں اور ہم اپنے باڈی شیپ جو ہے سب کچھ ٹھیک رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا نہیں تو ہمیں سنگنگ کے لیے جو مطلب زیادہ تر ٹھنڈا پانی ہی پینا چاہیے ٹھنڈا پانی کولڈ ڈرنگ وغیرہ یہ سب کچھ کھٹا مسالے دار کھانا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے اس کی ہماری آواز جو ہے اس میں اثر پڑتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے آواز کو اگر بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر گرم پانی پینا چاہیے اور بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے